पंखा जे लेलै छिए बहुत अच्छा छै हवा भी अच्छा कन्डेसर सब कुछ ठीकठाक छै आओर कम्पनी हैवेल्स कम्पनी छै आओर ज्यादे अच्छा छै ई बहुत अच्छा छै